हाँ मैडम हाँ जी बोलिए

मैडम देखो फ़ॉल सीलिंग और लाइटिंग इलेक्ट्रिक का जो जितना भी काम रहता है वो पहली बात तो डिपेंड करता है कि आपका हाॅल आपका जो भी जगह है उसका एरिया कितना है है ना तो एक बार हमें आ कर एरिया देखना पड़ेगा कि उसमें काम कितना है उस हिसाब से फिर एक मटेरियल का कॉस्ट बनेगा तो हम ये तभी बता पाएंगे जब कितना क्या मटेरियल उसमें लगना है फिर भी अगर हम रफ़्ली बात करें तो जो फ़ॉल सीलिंग का काम है और उसमें जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं इसके अलावा फ़ैन वगैग़ैरह जो लगाते हैं तो ये सब अपन कर देते हैं करीबन पच्चीस से तीस हज़ार रुपये में कर देते हैं ये मैं आपको एक अनुमानित रेट रेट बता रहा हूँ लेकिन ये रेट डिपेंड करता है कि आपकी जगह कितनी बड़ी है दूसरइ चीज़ कि फिर आप फ़ैन कौन सी कम्पनी का लगा रहे हो है ना तो फै़न के रेट भी अलग अलग आते हैं उनकी वाॅरेंटी भी अलग होती है हाँ मैडम वो हम आपको ख़ुद आप पर्सनली बोलेंगे कि आप एक बार हम शाॅपिंग करने आप चले चलो तो क्या होगा ना दुकानदार के सामने आपको तुरंत में बिलिंग भी हो जाएगी और वाॅरंटी वग़ैरह के बारे में भी पता चल जाएगा हमारा क्या है ना हमारा बड़ा नीट एंड क्लीन काम है मैडम ऐसा नहीं है कि आप से हज़ार रुपये लिए और आठ सौ रूपये का पंखा लेकर आए और दो सौ रुपए अपनी जेब में डाल रहें हज़ार का अगर पंखा है तो आपको सामने ले जाएंगे और हज़ार का ही पूरा बिल होगा ताकि आप भी अपने सामने देखें हाँ हाँ हाँ

हाँ इसलिए इसलिए हाँ जो भी मटेरियल लगेगा तो वो मैं पूरा आपको को एक बार दिखवा दूँगा सामने से और आपका मतलब क्या टाइमिंग रहता मैडम आप फ़्री कब रहते हैं जैसे ऑफिस में कब रहते हैं मतलब ये कहने का है मेरा तो मैं उस टाइम पर आ जाऊँ ठीक है मैडम ठीक है ठीक है तो मैं एक काम करूँगा मैडम कि मैं साढ़े दस बजे तक आपको एक बार फ़ोन कर लूँगा तो आप मेरे को एड्रेस बता देना और जो मतलब आपका टाइम जैसा जो भी मैच हो तो उस हिसाब से हम आ जाएंगे हमारी मतलब साथ में लड़के भी रहते हैं बहुत सारे तो एक वो वहाँ पर आपको पूरा काम वाम का जितना भी समान लगेगा ना वो सारा सब बता देंगे और जो भी एक एस्टीमेट बनेगा पूरे काम का जगह देख के वो भी आपको देन एन देयर में बता देंगे तो आप अपने जो भी मतलब सर अर है अगर आप ही देखते हो पूरा तो आप समझ लेना उसको और फिर हम अगर जैसे काम फ़ाइनल करना ही होगा तो उस हिसाब से फिर जो समान अमान लेने जाना होगा उसमें भी मैडम आप चले चलना या आपके यहाँ से जो भी व्यक्ति जाना चाहे ठीक है मैडम ठीक है जो भी काम होगा ना तो उसकी पूरी हाँ हाँ हाँ मैं वही बता रहा था कि वो भी काम होगा उसकी सारी रसीद जो मतलब पक्का बिल होता है वो आपको दुकान से मिलेगा मानिए पंखे भी नये लग रहे हैं तो उसका भी पक्का बिल पूरा आपके पास रहेगा है ना आपको वही पेमेंट करना हाँ हाँ हाँ आप निष्फ़िक़्र रहो उस चीज़ से ठीक है मैडम ठीक है मैडम ठीक है औके